अंजी अंकल जी आं जी आं जी सारियां कताबां हैन तुसें केह्ड़ी चाहिदी आं सारियां स्कूल दे ञ्यानें कोला लेइयै बड्डे बैंक आह्लें तगर सारी कताबां हैन अंजी ऐं अंजी

अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके

आं जी तुस आई जायो फिर तुंदे सामनै गै स्हाब कताब करियै देई ओड़ेओ ठीक ऐ ठीक ऐ